हांव सद्द्याक फार्मासिस्ट म्हणून काम करतां काणकोणच्या ओपोलो फार्मसींत सद्द्याक कामाक आसा हांवें म्हजें मुळावें शिक्षण सरकारी प्राथमीक विद्यालय शेळी हांव हांगा पयली ते चवथी मेरेन केलें ताजे नंतर पांचवी ते धाव्वी मेरेनचें शिक्षण हांवें निराकार विद्यालय स्कूल माशें हातूंत केलें धाव्वी जातकच हांवें इकरावेक सायन्स ही स्ट्रीम घेतली इकरावी बारावी हांवें सायन्स केलें म्हाका पयलीं सावन मॅडिसिनांत खूब आवड आशिल्ली हांवें ल्हान आसतना चितिल्लें की हांव मॅडिसिनांतल्यान मुखार वतलें शिकत बारावी जातकच हांवें डिप्लॉमा ईन फार्मासी कोर्स केलो दोन वर्सांचो तो कोर्स आनी तो कोर्स कंप्लीट जातकच म्हाका रोकडेंच ओपोलो फार्मासींत काम मेळ्ळें हांव म्हजी नोकरी खूब उमेदीन करतां म्हाका मॅडिसिनांत खूब आवड आसा